कहिया गलती भेल कोन भेल से तऽ हमरा मन नहि अछि लेकिन जँ कोनो एहन भऽ जाइया सामान्य रूपसँ कोनो कोनो गलती भऽ जाइया तऽ हम ओकरा अपने विचार करै छी आओर हमरा बुझना पड़ैया जे हम गलती केलहुँ तऽ ओहि वास्ते हम क्षमाप्रार्थी होइ छी आओर पुनः एहि तरहक गलती नहि हुए से जीवनमे याद रखै छी